اسلام وعلیکم اسلام علیکم جی میری بات اسحاق صاحب سے ہو رہی ہے جی میں نے آپ کے بارے میں سنا ہے کہ آپ زمین داری کرتے ہیں اور آپ سستے داموں میں زمین دلا دیتے ہیں ویسے تو میں دربھنگا میں رہتا ہوں اور آپ کے بارے میں بھی سنا ہوں کہ آپ بھی دربھنگا میں ہی رہتے ہیں ویسے میں ایک کرائدار ہوں میرا اپنا گھر یہاں نہیں ہے میں لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ میں بھی ایک زمین دربھنگا میں لوں ابھی تو میں مولا گنج میں ہوں ویسے آپ کہاں رہتے ہیں جی جی تو میں پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ وہاں پہ ریٹ زمین کا کیسا چل رہا ہے جی ویسے تو میں جاب کر رہا ہوں تو میری انکم زیادہ نہیں ہوتی ہے لیکن یہ میں لو بجٹ میں چاہتا ہوں کہ ایسا زمین لوں جہاں جو زیادہ بڑا نہ ہو اور سستے دام میں بھی مل جائے تو آپ سے بات کرنی تھی آپ سوا تیس کے انر سے اگر مل جائے تو ٹھیک ہے جی جی جی تو میں یہ جاننا چاہوں گا کہ کوئی زمین ایسا نہ ملے ہم کو جو ووادت ہو اور وہ میں لے لوں اور بعد میں کچھ ہو جائے ایسا تو نہیں ہوگا نا کیونکہ میں نے دربھنگا میں بہت کیونکہ میں نے دربھنگا میں بہت سارے میں نے دربھنگا میں بہت سارے ایسے کیس سنے ہیں جس میں جس میں لوگوں کے ساتھ ایسا ہوا ہے کہ اس نے زمین خرید لیا ہے لیکن وہ ووادت تھا اور پھر وہ زمین چھنا گیا کسی ریجن کی وجہ سے جی جی میں نے میں آؤں گا کسی دن بھی آپ ہم کو زمانے کے آس پاس کا ماحول کیسا ہے جو زمین آپ ہم کو دلوانے والے ہیں اس کے آس پاس کا ماحول کیسا ہے یعنی وہاں پہ تالاب ہے یا پیڑ پودا ہے یا سوسائٹی بستی ہے یا سنسان علاقہ ہے کیسا جگہ ہے ٹھیک ہے ملیے ابھی ہم آتے ہیں